मोबायल हो मनशाक बरो तितकोच वायट पूण आयज अशी परिस्थिती जाल्या की मोबायल म्हळ्यार दोळ्या मुखार नाका एक वेळार मोबायल सगळ्यांक गरजेचो आशिल्लो पूण आयज म्हाका अशें दिसता की मोबायल हो सगळ्यांत वायट दुयेंस पयली आमी एकां मेकांकडेन उलयताली लोकांगेर वचून शेजाऱ्या पाजाऱ्या प्रत्येक तो मनीस आपआपल्या सोयऱ्यागेर आपआपल्या नातवंडा कडेन उलयतालो घरा घरांनी वचून पूण आयज मोबायल आयिल्ल्या कारणान आनी सोशियल मिडिया जाल्या कारणान प्रत्येकटो आपापल्या सोयऱ्याच्या घरांन किंवां शेजाऱ्या पाजाऱ्याच्या घरान वचपाक शकना शेजारी कोणी मेलो तरी ताका कांयच फरक पडना दिसभर तो मोबायलाचेर आसता मोबायलान आयज इतली हलकटपणां चल्यात मोबायलाचेर स्पेशली भुरग्यांक नाका आशिल्ले ताजेर पळोवन तांकां कितें कितें तरी रोग दुयेंस हे असले सदांच जाल्ले आसता आज कालची भुरगीं मोबायल घेवन बसतात दिसभर मोबायल शिक्षणा कडेन दुर्लक्ष करतात ऑनलायन गेमी खेळटात आनी सगळे आवय बापायचे पयशे उडयतात हांव अशें म्हणन की मोबायलाचे हे दुयेंस लागला तें कमी करचें मोबायलाच्या कारणान दोळ्याची परिस्थीती खूब वायट जाल्ली आसा भुरग्याचे ल्हानपाणां सावनूच दोळे वचपाक लागल्यात चश्मे लागतात भुरग्यांक आनी अशी खूब तरेची दुयेंसा मनशाची तकली पाड जाता ब्रेन काम करपाचे बंद जाता आनी लोकांची एकामेकां कडेन आशिल्ले संबदय बी कमी जावपाक लागल्यात कोण कोणाचें पडून गेल्ले ना फक्त आपलो मोबायल आनी आपूण हातूकूंच आसा आजकाल मोबायलाक लागून आमचे खेळप सुद्दां कमी जाला प्रत्येकटो आपल्या मोबायलाचेर खेळपाक लागला भायले खेळ कमी जावपाक लागल्यात पयली आमी कबड्डी खोखो वचून आंगणात आपल्या ग्रांवडार खेळटाली पूण आयचे जगान मोबायल आयिल्या कारणान प्रत्येक मोबायलांनी तें ऍप जाल्लें आसा क्रिकेट ऍप फुटबॉल ऍप आनी ह्याचो भुरग्याक आयज वायट परिणाम घेवपाक लागल्यात भुरगीं भायर खेळनासतना मोबायला भितर खेळटात आमी गाडी सुद्दां वापर चलयतना मोबायल वापरपाक लागल्यात आनी मोबायल वापरिल्या कारणान अपघात जातात ऍक्सीडेंट जातात आजकाल मनशाची कांयच किंमत उरली ना मोबायल हे कमी करचे हे हांव सरकारा कडेन मागतलें